जेनाकि शिक्षाके व्यवस्थामे हमरासभके ओम्हर मैथिल भाषाके उपयोग बहुत कम भऽ रहल अछि जाहि कारण हमरासभके ओम्हरके बच्चाके मैथिल भाषाके जे समस्या भऽ रहल अछि जेना परदेश वगैरहमे जाइत छथिन तऽ हुनका अपन भाषाके जे छै से फेर उपयोग नहि कऽ पबैत छथि बाजले नहि अबैत छनि दोसर हमरासभके इसकुलमे गामके इसकुलमे जे छनि से मतलब इंग्लिशके उपयोग बहुत कम भऽ रहल छै जाहि कारण जे छै से एखनहु इंग्लिश भाषासँ जुड़ल जे भी शब्द छनि चाहे जे भी समस्या होइत छनि से मतलब इंग्लिशके वजहसँ बहुत तकलीफ भऽ रहल छनि तऽ इंग्लिश इसकुलमे बहुत जरूरी छै आ दोसर मैथिली भाषाके उपयोग सेहो जरूरी छै किएक मैथिली भाषाके जे छै से उपयोग भेनाइ अत्यन्त आवश्यक छै जे दर ब दर पीढ़ी दर पीढ़ी जे छै से मैथिल भाषाके उठाव भेल जाइत छै ताहि कारण हम शिक्षा विभागके जतेक भी कर्मचारी छनि हुनकासँ अनुरोध करबनि जे कमसँ कम जे छै से हमरा सभके ओम्हर मैथिली भाषाके उपयोग मैथिल इसकुलमे जे छै से जे शिक्षाक छथिन से हुनका से जे छै से अनुरोध करबनि जे मतलब मैथिलके जे छै से ज्यादासँ ज्यादा जे छै से बढ़ाव दियौ आओर ओहिपर जे छै से विद्यार्थीके पढ़ाउ ताहि कारण जे छै से मैथिल भाषाके उपयोग जे छै से बढ़िआँसँ भऽ पयतै